हेलौ औ मामोन औ दङ गय फुलिया एह माबायदि बेसेबां गोजौनिखो नांगो नोंनो गयखौ बेबो सिलिं बाय सिलिं दंना गयाबो इसे मिडियाम आरो गोजौ बिदि दङ माबायदिखो नांगोन अह अह अह अह अह उम ओरैनोथ' अह अह बिदि टाइमआव गायनांगौ उम दा गायबाथाय एसे खरान जायो उम उम बेसांथाय ओरैनो खयस' दालसो नांगोन औ ओरैनो गया माने सिलिं दङो आरो माने ओरैनो अल'प गाहायस्रोआ फांसेयाव बिस थाखा गोग्लैयो ओमफाय मेडियामनिया थ्रिस आरो गोजौथारखौ नांगौबाथ' नोङो सरलिस बिदि बिदि दङ आरो नोंनो दा मा मिडियामखौ नांगोन ना गाहाय स्रिनिखौ नांगोन गोजौ एसे देरखानायखौ नांगोन ओमफ्राय नोंनो होमबाथाय एक्स' दाल ना दुइस' दाल लांमारगोन एक हाजार एह होमबाथाय नोङो बारिफोरखौ इसे मोजां खालाम माने एसे साफा खालामखानानै हा एसे गोबोरफोर न'आव दंखायोबा होखाना दोन हासार एसे मोजां खालामखाना दोन होमबाथाय नोङो बैसाग जेठसोआव लांफैनानै आराम गायहैनो हागोन आरो अब्लाथाय नोंहा थाब मोनजासिगोन गय फिथाइआ बिदिनो आरो ओह फार्स्तआव हासार एसे हो उम उम उम अह अह अह अह अह उम औ दे होमबाथाय नोङो नांगौबाथाय आंनो उनाव देटखौ माबाहरदो खबर हरदो ना दोन्थसैना दे दे जागोन दे अके उम